हमरा मैथिली भाषा बहुत पसन्द छै हमे सभके घरमे मैथिली भाषामे सभसँ बात करै छियै आओर सभकेँ बताबै छियै मैथिली भाषामे बात करय लेल आओर हम कहीँ जाइ छियै तऽ मैथिली भाषामे बात करै छियै आओर हटिया जाइ छियै मैथिली भाषामे बात करै छियै आओर डॉक्टर लग जाइ छियै मैछिली मैथिली भाषामे बात करै छियै आओर कपड़ा लेल जाइ छियै मैथिली भाषामे बात करै छियै आओर कहीँ जाइ छियै मैथिली भाषामे बात करै छियै आओर अपन घरमे भी मैथिली भाषामे बात करै छियै हमरा मैथिली भाषा बहुत पसन्द छै आओर घरमे भी हमर बड़ बेटा छै बेटी छै ओकरो पढ़ाबै छियै मैथिली भाषामे पढ़ाबै छियै आओर ओकरोसँ मैथिली भाषामे बात करै छियै आओर कविता भी हम पढ़ै छियै हमरा कविता बहुत पसन्द छै मैथिली भाषामे पढ़ै छियै आओर बच्चाके भी मैथिली भाषामे काव कविता पढ़ाबै छियै आओर कहानी सुनाबै छियै आओर घरमे भी सभसँ मैथिली भाषामे बात करै छियै हमरा बहुत खुशी मिलै छै मैथिली भाषामे बात करयमे आओर हमे समूह भी चलबै छियै मैथिली भाषामे आओर दस महिलाके भी हमे चलबै छियै दस मैथिली भाषामे बात करै छियै ओ सभसँ भी मैथिली भाषामे ओ सभकेँ भी बताबै छियै मैथिली भाषामे बात करय लेल आओर ओसभ भी मैथिलिए भाषामे हमरासँ बात करै छै हमरा मैथिली भाषामे बहुत पसन्द छै

आओर सभ मैथिली भाषामे बात करै छै आओर हमहूँ हमरा बहुत बढ़िआँ लगै छै मैथिली भाषामे बात करयसँ आओर सभके बताबै छियै मैथिली भाषामे बात करय लेल घरमे भी आओर कहीँ जाइ छियै वहाँ भी आओर बाहर भी आओर अड़ अड़ोस पड़ोसमे भी सभके यही बताबै छियै मैथिली भाषामे बात करय लेल मैथिली भाषामे टी वी पर भी चैनल आबै छै न्यूज़ चैनल ओ भी मैथिली भाषामे आओर मोबाइलमे मैथिली भाषामे टी वी आओर टी मोबाइलपर भी सीरियल आओर मैथिली भाषामे मङ्गाय कऽ देखै छियै हमरा मैथिली भाषा बहुत बढ़िआँ लगै छै बहुत पसन्द छै बहुत खुशी होइ छै आओर सभके मैथिली भाषा बहुत पसन्द छै बहुत बहुत बढ़िआँ लगै छै मैथिली भाषा बोलयमे भी आओर सुनयमे भी आओर सभके बताबै भी छियै मैथिली भाषा बोलय लेल आओर सुनय लेल आओर मैथिली किताब भी पढ़ै छियै आओर पढ़ाबै भी छियै मैथिलिए भाषामे आओर बच्चा सभकेँ भी प् पढ़बो करै छै मैथिलिए भाषामे आओर सुनयमे भी आओर पढ़ाबैमे बहुत बढ़िआँ लगै छै मैथिली भाषा बहुत बढ़िआँ छै बहुत पसन्द होइ छै आओर सभकेँ बताबै छियै मैथिली भाषा बोलय लेल सभ पढ़ै छै आओर सुनयमे भी बढ़िआँ लगै छै आओर मैथिली भाषाके कविता भी सुनयमे बढ़िआँ लगै छै आओर ओ सुनयमे बहुत खुशी होइ छै आओर सभके बताबै छियै आओर इसकुलमे भी बच्चाकेँ भेजै छियै आओर दस गो बच्चाकेँ भी पढ़ाबै छियै मैथिली भाषामे आओर ओ भी बहुत बढ़िआँ लगै छै मैथिली भाषा सुनयमे आओरसभ मैथिली भाषा सभके बहुत पसन्द छै आओर हमरा बहुत खुशी होइ छै मैथिली भाषा सुनि कऽ आओर सभके